जी नमस्कार क्या आपकी इधर घूमने का कोई जगह है अच्छा तो मंदिर किधर पड़ा किधर है

ओ तो कोटा में भी मंदिर है और इनबरसिटी है औ आ अच्छा तो वहाँ का की मतलब कि जे वहाँ घूमने जाने में वहाँ क्या क्या देखने में ठीक है

मतलब जगह मतलब वहाँ का जगह जो है बहुत अच्छा है ना अच्छा और थाने से मंदिर में अच्छा और जगह कहीं पर है घूमने का अच्छा और कोई जगह पर है और कोई जगह पर है अच्छा भगवती क

अच्छा हाँ और कोई जगह पर मेला किधर होता है मेला उला लगता है कि नहीं अच्छा अभी कोई मेला नहीं लगता है

अच्छा नदी नदी उदी किनारे में नाव ऊव चलता है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो